ڈینگی بخار اور ملیریا جیسی مچھروں سے پیدا ہونے والی بیماریوں کی روک تھام کے لیے بہت سے طریقے اختیار کیے جاتے ہیں

مچھروں کی افزائش کو روکنا صاف پانی کو کھلے برتنوں میں جمع نہ ہونے دینا پانی کے برتنوں ٹینکیوں کولرس اور گملوں کو باقاعدگی سے صاف کرنا پرانے ٹائروں بوتلوں اور کچرے کو صحیح طریقے سے تلف کرنا تاکہ ان میں پانی جمع نہ ہو نالوں کی صفائی اور نکاس آپ کو بہتر بنانا دوسرا ذاتی تحفظ پوری آستین والے کپڑے پہننا تاکہ جسم ڈھکا رہے مچھر بھگانے والی کریموں یا لوشن استعمال کرنا سوتے وقت مچھردانی کا استعمال کرنا کھڑکیوں اور دروازوں پر جالی لگانا تیسرا ادویات اور اسپرے مچھر مار اسپرے یا فیمیگیشن کا استعمال کرنا خاص طور پر بارشوں کے بعد مقامی حکومتوں کے جانب سے اسپرے مہمات میں تعاون کرنا چوتھا عوامی آگاہی لوگوں میں مچھروں کی روک تھام اور بیماریوں کے علامت کے بارے میں آگاہی دینا ڈینگی اور ملیریا کے علامات ظاہر ہونے پر فوری طبی معائنہ کروانا